मां पंहिंजो घर में पंहिंजे हिसाब सां मां गीत कहाणियूं क़िसा जे के बि थींदा आहिनि मां पंहिंजी डायरी ठाही आहे हुन में मां लिखंदो रहंदो आहियां उहो पंहिंजो गीत गीत पंहिंजे हिसाब सां ठाहींदो रहंदो आहियां सुठे नमूने पेपर हिकिड़ी त हिकिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि आहे ख़ाली मूं खां लिखण जी जे का आहे न हैंडराइटिंग उहा एतिरी सुठी कोने जेका मूंखे घटि थी वणे माना उहा केर कंहिंजे हुन में को सुधारो अचे ऐं कोई सुधाराए त हुन लाइ मूंखे ख़ासि आहे बाक़ी मां लिखंदो तमामु सुठा आहियां पंहिंजो गीत कहाणियूं क़िसा जे के बि वर्थ हुजनि था मुंहिंजे लाइफ में जे के मूंखे समुझ में ईंदा आहिनि उहो जंहिं माल्हि घर वांधो वेठो हूंदो आहियां मां पियो पंहिंजा सभु लिखंदो आहियां हुनजे लाइ केर ख़ाली ठाहे त पोइ हुन में पढ़ण जो मज़ो वधीक अचे ऐं साम्हू वारे खे वधीक ख़ुशी थिए हिन